माथो गाइखेरखौ गाइखेरखौथ'

गाइखेराथ' दामा बारायबाय नोंबा लागोन ना लाया

गाइखेरा मानि बाजारावबो दामा बारायखाबाय नालाय ओरैबो जोंहा खानाय मानाय डिसथाब जायो बांद्राय खस्थ' जायो नालाय ओंखायनो आं इसे बारायबाय आरो दा आङो फसिस थाखायाव फानहरोमोन नालाय आङो दा थ्रिस थाखा लाबाय औ जोंहा ओरै हनै खानायफ्राबो खस्थ' जायोना इसे आरो बाजारावनो बारायखाबाय नालाय जोंबोथ' बारायखानांगोन बयबो बारायनाय बारायखाबाय बेखायनो आंबो बारायबाय आरो नङाबा गाज्रि मोनलायनायबो जायो ना सोरबा खम सोरबा बारा मोसौ खानायफ्राबो हनै गांसो गैला जायगा गैला बिराद खस्थ' जायो ना मानि जोंहा गाइखेर मा लानायाव खानांगौ खमायलाहाय बाजारावनो बेनो जाखाबाय रेदआनो खमायनो हाला आङो औ आं दा मानि दाख्लैनिफ्राय बारायखादों आङो नै सानबायानो जाबाय बारायनाया आङो थ्रिस थाखानिनो फानहरगासिनो लायोबा लादो लायाबालाय आं माथो खालामबावनो दस्राफोर लांथोंसै लाला लायाबा लायासै हाथाइआवनो जेरावबो दाम जाजोबखाबाय एके रेदैनो एके लानांगोन ना जोङो ला लायाबालाय लाया नोङो ओमफ्राय माथो गिदिंलायनानै लाफैबावनांगौ जाखो आंहा दस्रानो हरनो आख' फाख' जायो ना लाग्राफोर फैयोबा आं नोंनो दोननो दसेथ' दोननो हागौ ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो सोरबा लाग्रा फैयोबा आंहा हरनांगोन ना लानोबा लाफैखादो लाफैयाबा आङो दस्रा लांफैबानो हरगोन आरो आङो दस्रा लाफैबानो हरगोन आं दोनबाय थानो हायाना आङो

दे होमबालाय दे